جی ہاں میری اپنی ایک عادت ہے اور لکھنے کے لیے ایک وقت ہے اور اپنی ایک ایسا معمول ہے جس کو میں لکھنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں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 اور تحریر ایک ایسا فن ہے جس سے انقلاب بھی لایا جا سکتا ہے اسی تحریر نے قوموں کا رخ موڑا ہے کسی تحریر نے عوام میں بیداری پیدا کی ہے لکھ لے لکھنے سے لکھنا آتا ہے اور تحریر میں نظم و ضبط کو باقی اور برقرار رکھنا بہت اہم ہے اس سے تحریر نکھرتی ہے باقی جو میری عادتیں ہیں اس کے ساتھ لکھنے کے شوق کو بیدار رکھنا اور اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یکسوئی پیدا کروں اور اپنی تحریر کو یکسوئی عطا کروں میں عام طور پر اس وقت لکھنا پسند کرتا ہوں جب مجھے کوئی بھی ڈشٹب کرنے اور پریشان کرنے والا نہ ہو یعنی بالکل سکون حاصل کو تب میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ لکھنے میں اسی وقت لطف آتا ہے جب تنہائی ہو تو میں رات کی تنہائی میں یا پھر صبح فجر بعد کے پرسکون ماحول میں لکھنا پسند کرتا ہوں میں اپنے گھر کے ایک کمرہ میں بیٹھ کر لکھتا ہوں جس کو میں نے لکھنے پڑھنے اور مطالعے کے لیے خاص کر رکھا ہے وہاں بیٹھ کر ہی میں لکھ لیتا ہوں